म्हाज्या कुटूंबांक हांव म्हजो घोव आनी म्हजें एक चेडूं आसां हांव सकाळीं उठून तांकां च्या नाश्ता करून दिता म्हाज्या चोडवाचो अभ्यास हांव घेता तशेंच म्हज्या इश्टा विशयीं माती माहिती म्हणल्यार म्हजो एक इश्टीण आसा ती म्हाका सदांच मदत करता कुटूंबा परस इश्टीण चड सगल्याक बरी पावता